हेलो लक्ष्मणजी हाँ हम विभास बजै छी सुखपुरसँ अहाँ तऽ बुझते छिऐ हम की खाइ छी अहाँकेँ होटलमे जाकऽ बराबर खाइ छी कि हमे कहलहुँ जे रोटी तड़का करेला कऽ भुजिआ जे छै से हमर पैक कए कऽ अहाँ जे छै से हम आदमी भेजै पठौने छी अहाँ लग तऽ हुनके माध्यमे हमर जे छै से भोजन भेज देब आओर फेर कही जे छै से हमरा मङ्गवऽ पड़त कल्हि तऽ भए सकैए कल्हियो हम किनको भेजेबनि तऽ अहाँ जे छै से हम फेर अहाँसँ गप कए कऽ बता देब जे की भेजबाक छै